नमस्कार नमस्कार नहीं नहीं यहीं पर हैं

तो पैरासिटामॉल यूज कर सकते हैं बुखार दर्द में ठीक है और खाँसी के लिए अपना कोई सा कफ सीरप ले लीजिए अच्छा सा तो उसके लिए खाँसी का सीरप ले लीजिए जुकाम उखाम है

और जैसे खाँसी हमेशा आ रही है तो इस इस्ट्रेपसिल्स यूज कर सकते हैं

तो उसके लिए एक एविल ले लीजिएगा

हाँ और जैसे खाने में भी परहेज करना है आपको

जैसे चावल न खाएँ ठीक है और कोल्ड ड्रिंक्स न पिएँ अभी ठीक है फिर जैसे ये सब नुकसानदायक हैं इन सब चीजों पर थोड़ा ध्यान दीजिए चावल से थोड़ा परहेज रखिए चावल हुआ गर्म खाना खाइए जैसे दाल रोटी खाइए

आइए आइए हम यहीं पर हैं

उसी के लिए तो एविल बताए हैं

एविल यूज करिए नहीं मसाला ओसाला से थोड़ा परहेज करिए हाँ

ठीक है ठीक है शाम हो कर आइए तब ठीक है हाँ थोड़ा ठीक है थोड़ा हाँ खाने ओने में थोड़ा परहेज़ करिएगा

नहीं नहीं रिएक्सन विक्सन का कोई वैसा नहीं है आप टैबलेट ले लीजिएगा हाँ हाँ टैबलेट से सही हो जाएगा जी ठीक ठीक